हाँ मुझे शेयर मार्केट के बारे में पता है यह एक रिस्की सौदा है जिसमें कभी उतार कभी चढ़ाव होता रहता है एवं डिजिटल ऐप्स में जो बदलाव है वो ये है कि हम अगर किसी को पैसे भेजते हैं तो वो कभी उस व्यक्ति को पैसा पहुँचता है कभी नहीं पहुँचता है कभी लाइन में कन्वेक्शन आ जाता है जिससे वो पार्टी जो है देखती रह जाती है कि पैसा कब तक आएगा कब आएगा कब नहीं आएगा उसके आलावा पार्टी को तुरंत पैसा नहीं पहुँचता है और कभी कभी लाइन फेल हो जाती है जिससे हम पार्टी को जो है क्लियर नहीं कर सकते